बाइकिंगमे एकटा गुण अछि जे हम कोनो गन्तव्य पर जाय ला बहुत जल्दी पहुँच जाइ छी ओकर इंजिन स्पीड पावर बहुत बेसी होइ छै ताहि दुआरे हम जल्दी कोनो स्थान पर पहुँच जाइ छी जमा मानि लिअ एतऽसँ हमरा दस किलोमीटर दूर अपन नौकरी स्थान पर जायके लेल अछि तऽ हम ओ दस मिनटके दूरी दस से पन्द्रह मिनटमे तय कऽ लै छी ताहि दुआरे बैंकिंग हमरा बैकिंग हमरा लेल बहुत पैघ बहुत पैघ अथी गुणवता वला चीज अछि ताहि दुआरे हम हुनका बैंकिंगके दुनियामे बहुत नीक चीज बुझै छियै तैॅं स्पीड आओर ओकर पावर ओकर खर्चा कम अबै छै ताहि दुआरे बाइकिंगके दुनिया बहुत नीक होइ छै तऽ हम उत्साहित छी बाइक चलबै लए आओर उत्साहित रहै छी हमेशा जाहिमे ईन्धन कम जरूरी छै पाइके बचत होइ छै प्लस अपन स्थान पर जल्दी जेबामे सेहो सहायता भेटैत अछि